नमस्ते दीदी दीदी हमें मछलियाँ चाहिए थीं आपके पास हैं मछलियाँ दीदी मुझे इस टाइप की चाहिए जो जल्दी पक भी जाए और उसमें ग्रेवी और इतनी टेस्टी लगना चाहिए बहुत ज़्यादा आपके पास कोई है इस मछली की प्रजाति की हाँ जी जी वही हाँ आपके पास कतला वैरायटी की रखी हुई है क्या अच्छा और और है दीदी आपके पास मछलियाँ हाँ दीदी हम देख लेते हैं

हाँ दीदी मुझे अब और चाहिए मतलब और देखना है आपके पास और रखी हुई है क्या हाँ सेम और क्या रेंज तक मिलेगी दीदी मुझे यह हाँ क्या दीदी हम तो रोज़ रोज़ मार्केट आते हैं आप थोड़ा बहुत कम कर दीजिए इसके लिए अभी इतना महंगे खाएंगे हम इसको हम जानते हैं दीदी आप लोग बाहर से मंगवाते हो लेकिन अब हम डेली डेली का हर दिन ही चलते रहता है हमारे यहाँ अब कुछ थोड़ा सा भी कम कर दो आपके पास कट्टु रखी हुई है क्या हाँ

वो जो सबसे बड़ी वाली मछली दिख रही है वो क्या वो क्या रेंज की है एक ही है वो सब हाँ क्या दीदी मतलब वो और उसके साइड में दिख रही है न इधर दिखाइए दीदी हम देखते हैं अभी फ्रेश ही है न अभी मतलब ज़्यादा दिनों की तो नहीं हुई है आप लोग क्या मार्केट में ला लेते हो हमें क्या है अब छः सौ रुपये का माल ले जा रहें है तो थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोग क्या ला लेते हो रखे रहती है वैसा नहीं होता दीदी हर कोई ऐसे ही बोलते हैं हाँ देखते हैं हम सेफ है या नहीं ये झींगा पैक कर दीजिए दीदी एक किलो कतला मच्छी पैक कर दीजिए दो किलो हाँ दीदी हाँ चलो ठीक है साढ़े पाँच सौ दो किलो ग्यारह सौ रुपये हुए है न

जी दीदी जी धन्यवाद